بہت سارے مقامی صنعتیں اور کاروبار ہیں جو سنٹرل دہلی ضلع کی معیشت کے لیے بہت اہم رول ادا کرتے ہیں کیوں کہ کاروبار ایسی چیزیں ہیں جو ہماری ترقی کی راہوں کو کھول کھولتی ہے جیسے کھانے پینے کی چیزوں کا کاروبار ہوا اور اسی طرح انفارمیشن ٹیکنالوجی کا کاروبار ہوا یہ سب سے ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہمارے زندگی کا انحصار ان ساری چیزوں پر ہی ہے جب بھی ہمارا کاروبار ترقی کی طرف جاتا ہے تو اس سے ہمارا معاشرہ یا ہمارا سماج بھی ترقی کرتا ہے